हा मूंखे असांखे नलके जो पाणी त मिलंदो आहे बाबा माना नलके जो पाणी न मिले त ॾाढी तकलीफ़ थिए नलके जो पाणी मिली रहियो आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे असांखे पीअण जे कम थो अचे सनानु पाणीअ जे कम थो अचे नलके जो सुठो साफ़ पाणी बि असांखे मिलंदो आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे